आङो आबहावानि सायाव बांसिन बांसिन आखिनो मोजां मोनो मानोना आबहावायाव जोंना बिफां लाइफां जिब जुनार आरि दाउमा दाउसा बायदि बायदि थायो बेनिखायनो आङो आबहावानि बागै ओरै आखिनो मोजां मोनो बांसिन